ओइ औ आं मोनसोर गामिनि नोंनाव अमा दं होनलाय खयथा आदार जाबाय

ए आंनो नांगौमोनहाय अमा जोलै आलाय दंना गैलामोनथाय

आरो अमाया एसे साइज नांगोन होनबासो आं दाम होनानै लाबोगोन अमाया साइज गैयाबा दामखौ आं होनाय नङा नंगौना नङा र' माब्लाबा सानसे नायनाय नायगोन हाय बुरजा होनबाबो नांगौ नालाय लायथारनांगौ जाहैगोनना थेवबो नांगौ नालाय लायनांगोन थिन हाजारानो जा सय हाजारानो जा नों नांगौबा लायनांगोनना माबेसे दं होनदों बेखौ गासैबो लायजोबनाय जागोनदां जायखिजाया दोनजोबदोल' नै जोंहा माबायाव मोन्दों नालाय बिनि बायनो नागिरदों औ लाबोनाय जागोन जायखिजाया नोङो मोजाङैल' फेदेरनानै दोनदो

मोजाङै फेदेर थेफा थेफिबाबो थिख थेफाखौ थेफा दाम होगोन मोजांखौ मोजां दाम होगोन बाल नोंहा गारि भाराबो गगोन मथर भाराबो गगोन आरो खाजोना थलाबो गगोन औ आवग्रिना दोनखाबाय होनना बुंदो आरो नांगौबा बाहेना होनानै दोनहैखाबावगोनसो आङो गुन्दै बायग्रोनो थाखाय औ गुन्दै बायग्रोनो थाखाय बाहेना होनानै दोनहैखाबावनोसैसो आं बाराबा ओमफ्राय औ आमफ्राय नै मालायनो हरनो मोननाय नङा फेलें खालामनो मोननाय नङा दे खोथाया थिख जानांगोन एंखुरा मोजाङै संनानै हो दोलो दोलो थाब फुंखांनायनि नै फाग्लि दिंखिया होबा बारा साइज जाया नो माथो मानसिफोरा दिंखिया होबा बारा साइज जाया होनदों

नंनायाथ' नंगौ आदार होबानो मोजां जायो दोनलायनांगौ दोनलायनोसै नामा खय मिनिट जाखो नायनाय नायनाय नायनाय बेनिखायनो होनबाय दोनलायदो दोनलायनोसै दोनलायनोसै जाबायखोमा